इसलै स्कूल मतलव कि अस अग्गैं पिच्छें तुस इंजैक्शन उंजक्शन लाई ओड़ो नी ओह् ठीक उसी फर्क पेई जा मेरे आनें तक हैं अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ आनीं आं फिर में ठीक ऐ कोई नी आनीं आं